हेलो हाँ कौन हाँ सर तो अभी मीटिंग में है अभी तो बात नहीं हो सकती फ़िलहाल आपकी मेरे पास दिक्कत हो कि आप सर भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट मीटिंग में हैं और अभी बात कुछ भी हो ही नहीं सकती आपकी ऐसे ही कुछ समय के लिए वेट करना पड़ें

नहीं हो सकती ना मीटिंग में हैं कैसे हो सकती है वहाँ मैं भी नहीं जा सकता हूँ तो आपको ऐसे पहुँचा सकता हूँ ठीक है मैं तो थोड़ा सा कुछ कुछ समय तो वेट कर सकते हो बैठिए थोड़ा सा तब तक मीटिंग ख़त्म हो जाएँगी सर की हाँ कम से कम आधे घंटे तो चलेंगी नहीं तो आधे घंटे वेट तो वेट करना ही पड़ेंगा ना आपको सर भी नहीं तो सॉरी मैम लेकिन नहीं हो सकता ना सर ने बोला बीच मीटिंग में किसी से अटेंड नहीं करते वह ठीक है मैं आपकी बात पहुँचा सकता हूँ लेकिन बीस मिनट तो आपको वेट करने ही पड़ेंगा चलो ठीक है ठीक है मैं पूछ के आता हूँ थोड़ा सा जी जी